अभी पिछले हफ़्ते की बात है मैंने अमेज़ोन से फायर बोल्ट की स्मार्टवॉच ऑर्डर की थी एक तो उसकी डिलीवरी काफ़ी समय से हो गई थी और जब मैंने उसको खोल कर देखा तो उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी वॉच बिल्कुल वैसी ही आई जैसी दिखाई गई थी उसमे दो साल की वॉरंटी भी है इस स्मार्टवॉच में हम अपने मैसेज देख सकते हैं फ़ोन पर बात कर सकते हैं अपने कदम गिन सकते हैं अलार्म भी लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं मैं सहेलियों के साथ घूमने गई थी एक दिन उन्होंने मेरी वॉच की बहुत तारीफ़ करी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अपने प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ